गाइखेरआ गाबोन मोनगोन ना मोनाथाय गाइखेरा दासान्दि गांसो गैयिखायनो ओंखारनो नागिरा मोनोब्ला गाबोन एसे दोनगोन आङो गैला लोंजोबबाय औ दे गाइखेरालाय आगोलाव एसे बुरजा ओंखारोमोन एक केजि सो ओंखारोमोन दाथ' आधा केजि खौनो ओंखारनो नागिरला गांसोबो गैला नालाय दे फवासेखौनो दोनगोन आं बिस थाखा जाबायनो दानिया फवासेआव औ औ जागोन गैया रावनोबो हरनाय जाया नङाबा एखनबा एखनबा गनानै जाजोबगारोबोबा नङा दे मोजां खानानै दोनथारगोन आङो

दे थाब नांगौबा साटथासोआवनो सेरगोन आङो औ औ औ औ दे